جی ہیلو جی وعلیکم السّلام جی سر سید احمد کالج سے جی میں سر سید احمد کالج کا پرنسپل بات کر رہا ہوں آپ نے صحیح جگہ کال کری ہے بتائیے بیٹا میں کیا سہایتہ کر سکتا ہوں آپ کی جی بیٹا اچھا بیٹا تو آپ کو بیٹا ٹرانسفر سارٹیفکیٹ کے لیے یہ ہوتا ہے اُس کا ایک پورا پروسیس ہوتا ہے آپ کو پہلے کالج آنا پڑے گا فارم سبمٹ کرنا پڑے گا اپنا ایک فارم کے ساتھ ایک فوٹو لگانا پڑے گا دین آپ کو اُس کے بعد سبمٹ کرنے کے بعد اپنے سائن اور اس کے بعد آپ کو دو دِن بعد ٹرانسفر سرٹیفکیٹ مل جائے گا بیٹا اگر بیٹا آپ کو کل چاہیے تو اُس کے لیے آپ کو اپنے والد کو ساتھ لانا پڑے گا ہم اُن کا ایک سگنیچر لیں گے اور اُس کے تھوڑی دیر بعد آپ کو ہم آپ کا ٹرانسفر سرٹیفیکیٹ پرووائیڈ کرا دیں گے آپ گیارہ بجے تک کالج میں آ جائیے گا چلو ٹھیک ہے چلو بیٹا ویسے بہت خوشی ہوئی آپ کی جان کر کہ آپ کا والد کا ٹرانسفر وہاں ہو گیا ہے اور آپ نے اپنی پڑھائی کو وہاں بھی جاری رکھا اور جاری رکھیے گا بہت اچھی بات ہے مجھے بہت خوشی ہوئی یہ جان کر ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے بیٹا ہو جائے گا پریشان مت ہو آپ کل آنا آپ کا کرا دیں گے ٹرانسفر اوکے اوکے بیٹا ٹھیک السّلام